हेल' आदा गाबोन जोंनाव बार्थडे दङ दा बेनिथाखायनो फन हरदोंमोन आङो जाग्रा लोंग्रा अर्दार खालामहरनो थाखायसो जाग्रा लोंग्रायाव आंनो ओंखाम ना बेदर आरो लोगोसे सालादबो नांफागौमोन दसजननि जानाय केपेसिटि नांगौमोन आरो बे जाग्रा लोंग्राफोरखौ डिस्काउन्ट हिसाबै बेसेबां हरगोन